आनी आतां म्हाजो एक म्हाका एक अभंग म्हणपा जायो आनी आतां थंडी जाल्या जाल्यार हांव किदें करतां तुजें आलें मातशें बरें धोडायता आनी बरें इल्लें अशें उदक घेता आनी तें आलें बरें शिजयता आनी तें आल्याच मागीर हांव ती बेश्टी इल्लीशी चा शी करतां आनी मागीर हांव ती बरी गोड करता आनी पिता गोड घालता मातशें आनी ती पिता आनी चडशे बरें ताळ्याक बसतात अशें खतखतीत उदक म्हणजे ते हें जावपा जायना अशें म्हणून ताळो बसपा बी जायना म्हण तें उदक पिता गरम गरम एक दिसाक दोन चार पावटी तरी पिता हांव आनी गो बरोबरूय घेवन येता हांव उदक कित्याक तें हें जालें म्हणटगीर तें उदकाचें घोट पिलो म्हणटा ताळ्या मातशें बरें दिसता आनी दूद इल्लेंशें दूद घेता नाजाल्यार आनी तें दुदानूय बरें आलें धोडायता ते एक शिजयता बरें शिजोवन शिजोवन आल्याची बरी हे जाता ते शिजोवन जाता एक घोट भर ते दुदूय बिपीता नाल्यार दुदान हळद घालता आनी घेता रातचें न्हिदतना हळद मातशें घालता आनी तें दूद पिता हांव तेदोन ताळ्याक म्हणजे मातशें बरें दिसता आनी ताळ्याक तशें कांय हें जायना गावपाकय बरें येता आनी म्हण म्हाका किद्या म्हाका गावपाक तें जाय किदें तरी उपाय करूंक जाय न्हू म्हाका गायनाची खूब हें आसा अशें म्हणून हांव तो उपाय करता तशें म्हणून तें वखद मागीर म्हाका पळय कितें कळटा तें वखद हांव करतां मागीर